हमारे घरों में कपड़ा धोने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सबसे सरल घरों में धोया जाता है जिसकि जिसमें कपड़ों को धोना रगड़ना साबुन लगाना जैसे काम शामिल हैं आज के समय में बॉशिंग मसीन का प्रयोग किया जाता है कि बहुत ही सरल एवं आसान है भारत में कई प्रकार के मौसम होते हैं जैसे सर्दी गर्मी बारिश आदि इनमें सभी में सूर्य के प्रकाश की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं जिससे कई समस्याएँ आती हैं जैसे कपड़े ना सूखना इसके लिए घरों में महिला छतों पर बाहर खुले में कपड़े सुखाने का कार्य करती हैं